جی جی جی جی جی کون جی بولیے اچھا سر اچھا جی جی جی جی جی جی آپ کا کس سائڈ ہے یہ لیفٹ کی رائٹ جی جی ہاں ہاں ہاں

تو اس لیے آپ کو سر میں بھی درد رہتا ہے

اور سب ٹھیک ہے ابھی آپ کلینک پہ آئیے کل جو ہے نا آپ کلینک پہ آنے کی کوشش کیجیے اور یہی بیٹھتے ہیں صبح گیارہ بجے ٹھیک ہے تو گیارہ بجے آپ آ جائیے ویسے آپ کہاں سے جی جی جی اچھا اچھا سر جی جی جی جی ہاں ہاں

جی جی جی جی

ٹھیک ٹھیک آپ ایسا کیجیے کل گیارہ بجے کلینک پہ آئیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے قمر جی ٹھیک اچھا اوکے